आङो नारजि ओंख्रि संनो रोङो ओमफ्राय मा होनो नारजिखौ सोमग्रोनांगौ सोमनानै सेबनांगौ सेबखांनानै खारै होनानै एग्लिनांगौ ओमफ्राय मस्ला मस्लि देनांगौ सामब्राम गुफुर देनांगौ ओमफ्राय बेदरजों एवनानै होनांगौ ओमफ्राय होसन्दो सम्भार होदो सम्भार होखांनानै ओमफ्राय आरो होबावदो आरो मस्ला मस्लि ओमफ्राय गोथाव जाबाय आरो ओमफ्राय मा होनो मेवायजों अनलाजों सङोबाना मेवायखौ खारैजों एवग्रोनांगौ खारैजों एवखांनानैसो उनाव दै होनानैसो अन होयो अन होनानै उरो उरनानै आरो खारै होबावो गोथाव जानायनि मस्ला मस्लि होबावनानै ओमफ्राय मा मस्ला मस्लि होबावनानै गोथाव गोथाव जायो आरो गोथाव जाबाय ओमफ्राय बेदर होबाथ' गोथावसिन जाबावो आरो बेदर होनानै सङोबा ओमफ्राय दुन्दिया होनांगौ दुन्दिया होबा मोदोमबा गोथावसिन जायो दुन्दिया आरि होयोबा गंगार दुन्दियाबाबो जायो ओमफ्राय दुन्दिया लकेलबाबो जायो आरो गोथाव जायो ओमफ्राय मा होनो बेदरफोर बेदरफोर एवबाबो बिदिनो मस्ला मस्लि होनांगौ बिदिनो एवनांगौ गासै माबा मोजां एवनांगौ आरो एवनाया गोथाव जायो एवनायजोंसो खोथा ओमफ्राय न'खरावथ' बिदिनो गोथाव

बेदरफोर एवोबा बिदिनो मस्ला मस्लि होनांगौ एवनायावनो होखानांगौ होनबा गोथाव जाबाय मा होनो मैद्रुफोर एवोबाबो बिदिनो माबानांगौ साम' सबाय सङोबा साम'खौ सायग्रोनांगौ सायनांगौ दाननांगौ दाननायनि उनाव मान्जिनांगौ मान्जिनानै मान्जिखांनानैसो सङो आरो ओमफ्राय मस्ला मस्लि देदो मस्ला मस्लि देखांनायनि उनावसो सेरदो आरो ओमफ्राय थाव सेरदो संदो ओमफ्राय एवखांनानै बिदिनो मस्ला मस्लि होबाय मस्ला मस्लि होनानै संबाय संनानै सबाय साम'खौ एवग्रोबाय आरो साम'खौ एवखांनानै माबा दै होबाय दै होनानै गोबाव संबाय गोबाव संनानै साम'जों सबायजों संनाय सोरबाया साम'जों सबायजों खनसेनो होयो ओमफ्राय सोरबाया सबायखौ आलादा कुकाराव रुग्रोयो आरो कुकाराव रुग्रोनानै सम्भार होयो आरो बिदिबाबो गोथाव जायो आरो खनसेनो होबाबो गोथाव जायो ओमफ्राय मस्ला मस्लि देदो सामब्राम गुफुर मस्ला गरम मस्ला होबाय होनबा गोथाव जाबाय आरो होनबाना गोथाव मोनो मालाबा बिदिनो संफिनबावदे होननानै सोंलायलायो आरो ओमफ्राय मस्ला मस्लि होखांनानै दुन्दिया होबाय आरो गंगार दुन्दियाबो होयो आरो लकेल दुन्दियाबो होयो गोथाव जायो आरो बिदिबाबो ओमफ्राय मा बिदिनो गोथाव जाखायो जानायालाय बिदिजोंनो अनलाजों अनला नङा आरो साम'जों सबायजों संनाया बिदिनो संनांगौ होनबानो गोथाव जायो गोबाव मान्जिनायानो गोबाव लाखायो नालाय सायनायावबो गोबाव जायो मान्जिनायावबो दाननायावनो गोबाव जायो आरो बेयो दाननायावबो गोबाव जायो आरो सायनाय मान्जिनाय संनायावबो इसे गोबावसिन जायो आरो गोबाव लायो बेनिखायनो मोजां मान्जिनांगौ सायनायावबो मोजां सायनांगौ दाखोन गारनायावबो मोजां गारनांगौ नङाबा जानायाव इसे असुबिदा जायो आरो मान्जिनाया मोजां जायाबा मान्जिनाया मोजां साफा मान्जिथारनांगौ आरो